मध्य प्रदेश की कला और शिल्प स्थानीय समुदाय का समर्थन करता है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में आयोजित होने वाले मेलों में कई प्रकार की कलाकृतियाँ मिलती हैं इन मेलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन पर हाँथों से आकृतियाँ बनाई जाती हैं जो कि बहुत ही सुंदर होती हैं गेहूँ की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं जो कि अपने आप में बहुत अद्भुत होती हैं इस प्रकार की कला केवल यहाँ ही नहीं बल्कि बैतूल छिंदवाड़ा आदि जगहों पर भी देखने को मिल जाती हैं हाँथों द्वारा ही सुंदर कलाकृति बनाई जाती हैं जो कि बहुत सुंदर और मन को भा जाने वाली होती हैं भोपाल में केवल मेले ही नहीं म्यूज़ियम में भी ऐसी पुरानी कला शिल्प वाली वस्तुएँ रखी हुई हैं जिन्हें देखने दूर दूर से लोग आते हैं कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही अद्भुग ढंग से बनाई गई हैं